हेल' औ औ मानोबा हरदोंमोन औ औ दङ दङ दङ बायद' दङ ओमफ्राय मानोबामोन ए औ सुबिदाया ओरैनो माबाफोर खामानि दं खोमा खाथिफ्रावनो ना ओंखायनो थाफैनो नागिरदों औ थानायनि औ औ दे दे माबा थानो हानाय दङ दंनाया केपासिटि दङ ओरैनो सासे फैगोन ना सानै फैगोन जेनोबा सानै औ दे दे थाफैनो हागोन दे थाफैनो हागोन ओमफ्राय नों औ जानायनियाथ' ओरैनो बर'नि जि जानो लुबैयो बेखौ बानाय जोबखायो गासिबखौबो मोनजोबखागोन दे ओहो बेखौ ओहो बिदि माबा गैया जेनबा नोङो रुमा आलदा थागोन बे ह'टेलावनो ओमफ्राय नोङो जेनोबा बे जाग्रा माबायाव जाहैनांगोन आरोखि बे बायदि आलदा आलदा केपासिटि जाफैनांगौ औ बे पाब्लिकफोर जानाय माबायाव जाफैनांगौ आरोखि औ औ औ औ औ ओरैनो ओरैनो माला थाफैगोन जेनेबा औ औ औ औ दे दे दे नोंगौ नोंगौ आरो हिन्जाव मानसिफ्रा दिगदारबो जायो ना हर औ हरसे हरसेखिनिखौ थानानै सलिनो हायो जेनेबा औ औ दे दे दे थाफैनो हागोन दे ओमफ्राय जेबो प्रब्लेम गैया उसुबिदा गैया जोंनिआव जेबो उसुबिदा माने गोबां मानसिफोरबो थाफैखायो नालाय बेबायदिनो सलिखायो फिस रेट रेटफ्राथ' ओरैनो बे दस्रायाव बिसिबां सलियो बेबायदिनो लाजोबो जोंनियाव औ औ दस्रायाव बिसिबां सलियो बिदिनोजोबखा औ दे दे औ औ औ दे दे फैबानो जाबाय दे ओं दे